तव्हां खे पंहिंजे नंढपण लाइ कहिड़ियूं यादियूं आहिनि जेके तव्हां असांखे ॿुधाए सघंदा आहियो मुंहिंजो जनम जूनागढ़ जो आहे उते मुंहिंजी स्टडी बि उते ई थियल आहे त हे असां ॾाॾा ॾाॾी मना असां सभु जोइंड फैमिली हुआसीं असांजी ॾाॾी असां सां अलाई प्यारु कंदी हुई उन जे हथ जी कोकी खाधी से एतिरो बसि आहा मज़ा अची वेंदी उन ई हथ जी कोकी खाइणु अञा सुधी असांजी उन जे हथ जी कोकी ॾाढी पसंदि आहे उहा असांजी ॾाढी जूनागढ़ में वॾी मुख्याणी हुई उन जो टाइम टेबल सुर सभु परफेक्ट हूंदो हो ऐं फर्स्ट टाइम जूनागढ़ जे गिरनार पर्वत ते वई ठेठ दत्ता दरी सुधी चढ़ी आयासीं ऐं उन में स्कूल जो प्रवास हो त असां फैंस सकल में अलाई इंजोय बि कयोसीं ॾाढी मज़ा बि आई उते जेको गिरनार चढ़ियासीं न त जो अञा ताईं यादि आहे कि असां कीअं चढ़ियासीं चढ़ाणु महिल त ॿोड़ी वियासीं पर लहड़ महिल फड़क हल उहो ॾींहुं असांखे यादि आहे कि असां पढ़ाईअ जे टाइम ते गिरनार चढ़ी वियासीं उहो असांजी जूनागढ़ जो धर्मस्थल आहे इहो पब्लिक का किथां जो किथां ईंदी आहे ख़ासि जूनागढ़ चढ़ण लाइ जूनागढ़ जा पॻ थिया आहिनि नव हज़ार नव सौ निनयानवे जे वॾा हज़ार कंपलीट कॾहिं कोन थींदा आहिनि हिकु पॻ जो ठाहींदा त बि कुदिरत जी लीला आहे कि उहो टुटिजी वेंदो आहे पंहिंजो पाण ई ऐं हाणे त घणेई सुविधा थी वई गिरनार ते भाई परिक्रमा बि आहे असां नंढे हूंदे वेंदा हुआसीं मम्मी पप्पा सां मेले में घुमण त उते अॻे त हुन सां मशीन सां नाला लिखंदा हुआ ऐं नाले लिखाइण जो बि शौंक़ु हुओ ओम कराइण जो शौंक़ु हो त हूअ सभु असां मेले में मम्मी पप्पा सां वञाईंदा हुआसीं उहा नाला ॿाला लिखाईंदा हुआसीं मसुनि सां अॼुकाल्ह सभु अलॻि आहिनि ॿारनि खे बि ॿुधायूं कि भई असांजो बचपन ॾिसो असां मेले में दौड़ी वेंदा हुआसीं असां गिरनार ते बि दौड़िया हुआसीं उते भवनाथ मंदरु आहे असांजो त उते बि असांजो हर संडे ॿधलु हो कि मम्मी मुंहिंजो भाउ ऐं ऐं असांजी दीदी आहिनि उहे असां भाउ भेण मम्मी थी गॾु थी करे हर संडे जो घुमणु उते भवनाथ वेंदा हुआसीं ऐं मेले में ॿधल ई हुओ कि मेलो चालू थिए अले घुमण वञण जो हुजे त उहे ॾींहं अञा ताईं यादि आहिनि बचपन जा ॿारनि खे बि ॿुधाईंदा आहियूं त ॿार बि खिलंदा आहिनि कि भाई मम्मी तव्हां जी इंजोय बचपन अहिड़ो हो अॼुकाल्ह सभु अलॻि अलॻि आहिनि असांजे टाइम ते सभु अलॻि हो फुल इंजोय कंदा हुआसीं बचपन बि उहे ॻाल्हियूं अलॻि आहिनि जूनागढ़ जी असांजे स्थान जी